हँ पेट्रोलके दाम बहुत बेसी बढ़ि गेल अछि जाहिके वजह से लोक सभके जेब पर असर पड़ि रहल अछि हुनकर इनकमके आधार पर हुनकर जेब पर असर पड़ै छनि ताहि दुआरे पेट्रोलके कीमत कने घटबाक चाही एते बेसी भऽ गेल अछि जेकर प्रभाव पड़ै छै सब पर खास कऽके बैचलरके ग्रुप पर खास कऽके गरीब परिवारके ग्रुप पर ताहि दुआरे एहि पर होयबाक चाही ईन्धन ईन्धन जा बेसी पर्यावरणके हानि जरूर होइ छै बात छै तैॅं हमरा आरके सबसे बेसी पेड़ लगेबाक चाही ईंधन बहुत बेसी बाइक भऽ गेलैया हन आब ताहि दुआरे ईंधन बहुत बेसी जा रहल छै ला से पर्यावरण दूषित भऽ रहल अछि जाहिके दुआरे साँस लैमे सेहो दिक्कत हुअ लागल हँ बहुत रास नव नव बीमारी आबि गेल हँ एहि दुनियामे आओर तऽ ईन्धनके बचेबाक प्रयास सेहो करी तैॅं ईधनक दाम तऽ बढ़िए गेलै ईन्धनके बचेबाक सेहो व्यवस्था कोनो उपाय करी